ہمارے یہاں عید کا تہوار بہت اچھے انداز میں منایا جاتا ہے بہت خوشی سے منایا جاتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ عید کیسے شروع ہوتی ہے رمضان جب شروع ہوتے ہیں وہ عید سے ایک مہینہ پہلے شروع ہوتے ہیں ایک مہینے روزے رکھنے کے بعد پھر ہمیں عید کا جو یہ تہوار ہے یہ منانا ہوتا ہے تو عید کے لئے ہم پہلے اپنے کپڑے خریدتے ہیں اور جب صبح عید کی نماز کے لئے جانا ہوتا ہے تو اس سے پہلے عید کی پوری تیاری کرتے ہیں اور نہا کر اپنے آپ کو صاف ستھرا بنا کر اور پھر وہ نئے کپڑے پہن کر پھر ہم عید کے لئے نماز کے لئے چلے جاتے ہیں اور نماز کے بعد ہم جب نماز سے فری ہوتے ہیں تو اس کے بعد ہم ایک دوسرے سے گلے مل کر عید کی بدھائی دیتے ہیں ایک دوسرے کو اور اپنے گھر آ کر جو ہمارے میٹھائی میں شیر بنتی ہے وہ شیر کو ہم سب لوگ کھاتے ہیں اور ایک دوسرے کے یہاں جاتے ہیں ملنے اور بچوں کو عیدی کے طور پر کچھ پیسے ہم لوگ دیتے ہیں تاکہ بچے بھی اس دن کو اچھے سے انجوائے کر سکیں تو یہ ہے اس طرح کی ہماری عید منائی جاتی ہے